ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हमें कई बीमारियों को बढ़ावा देखने को मिल रहा है अगर हम बात करें शहरी तो शहर में बहुत सारी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं जैसे कि यहाँ पर मच्छर बहुत होते हैं तो हमें मरेलिया बहुत देखने को मिलता है मैंने अभी देखा है कि वायरल चल रहा है इन्फैक्शन हो गया लोगों को दिक्कतें हो रही हैं सांस लेने में दिक्कत हो रही है उन्हे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो उस चीज़ के बचे उस चीज़ के वजह से भी हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और अगर यही हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की तो ग्रामीण में मुझे जो चीज़ मैंने देखी है मुझे मैंने अनुभव किया है मुझे कम बीमारियों का सामना देख करने को मिला है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमें हवा पानी समय समय पर बहुत अच्छी और एक दम साफ़ हमें मिल जाती है वहाँ पर इतने पेड़ पौधे होते हैं कि आप को एक दम फ्रेश हवा मिल जाती है वहाँ का पानी भी इतना पॉल्यूशन भरा नहीं होता वहाँ पर संसाधन बहुत कम चलते हैं क्योंकि आप का पैदल चलना भी बहुत होता है तो आप को उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से आप उसका एक सकारात्मक मार्ग में उपयोग कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में कम बीमारियों का सामना देखा है मैंने और शहरी क्षेत्र में कई ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं उनके लिए मेरा बस यही सुझाव है कि आप को मास्क जैसी चीज़ें उपयोग करनी चाहिए और साथ ही आप को आप की पसनल जो निज़ी गाड़ियाँ हैं उनका उपयोग कम करना चाहिए क्योंकि अगर एक व्यक्ति कम कर रहा है तो पॉल्यूशन कम हो रहा है क्योंकि गाड़ियाें से भी हवा का पॉल्यूशन होता है हवा ख़राब होती है औ कई कारख़ाने हैं जिनको कैमिकल वाली चीज़ें प्रयोग नही करनी चाहिए अगर वो नही करेंगे तो उस क्षेत्र में बिमारियों का कम आदान प्रदान होगा